हलो केरु

हा हा हा मिलंदव खीर जे प्योर खपंदव त असी रुपिया लीटर अथव हा इएं त खीर में जे पाणी मिक्स हुजे त सठि रुपिए बि मिलंदव अलॻि अलॻ आहिनि ॿ टे प्योर थोरो मिक्स थोरो वधीक पाणी जेको तव्हां चओ शइ सुठी करे खपे त वरी पोइ अघ लाइ न चओ न शइ सुठी खपे त वरी अघ पोइ ओरो ई ईंदो हिन हिन खीर खीर मां तव्हां ॾही बि जमाईंदव न सुठी ठवंदव ॿाहिरि रखंदव त मन ॿ टे दफ़ा त कारिड़ो पवंदो जे फ्रिज में रखंदव त ॿ टे ॾींहं हलंदव न न अघु फिक्स हूंदो आहे हिननि ॻा ॻाल्हियुनि में अघ जो न थींदो आहे हा अघु इहो ई हूंदो ऐं मुंहिंजो तव्हां ऐड्रेस बि ॾींदव न त मुंहिंजो माण्हू पहुचाइ वेंदव उहा बि तव्हांखे सहूलियत ॾींदासीं हा हा तव्हां मूंखे घर जी ऐड्रेस हा हा ॿुधायो हा हा अच्छा ॿिए माड़े ते ठीकु आहे घणी देरि में खपे तव्हांखे हा ठीकु आहे जेतिरो थी सघे मां तव्हांखे मां बिल ठाहे थी मोकिलियां जेतिरो घटि थी सघियो मां हले हिकु दफ़ो वठंदव त पोइ वठंदव ई वठंदव न मूंखे बि त ग्राहक ठाहिणो आहे न हा मुंहिंजो माण्हू ईंदव त मां तव्हांखे फोन कंदीमांव त तव्हां ॾिसिजो हा जय झूलेलाल